वैसे तोमैं किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाता हूँ लेकिन जब हम किसी वाद्य यंत्र को सुनते हैं और उसकी धुनी जब हमारे कानों पर लगती है तो ऐसे कई वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें हमें सुनना बहुत ही अत्यधिक अच्छा लगता है और अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि नहीं यार ये चीज़ सुनने में इतनी अच्छी लगती है तो हमें जब हम इसको खुद करके शो करेंगे तो और कितना अच्छा होगा इसी प्रकार से मैं भी जब कोई किसी संगीत को सुनता हूँ या किसी भी भजन को सुनता हूँ तो उस भजन में या उस गीत में जो बैस जो एक आवाज़ होती है धम्म सी जो बैस बढ़ा हुआ होता है वो बैस बड़ा अच्छा लगता है और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी किसी एक वाद्य यंत्र को सीखूँ और मेरी हमेशा से चाह रही है कि मैं एक ऑक्टो पैड एक यंत्र होता है जो हमारे परिपेक्ष में अधिकतर बैंड जो रहता है बैंड उस बैंड के ऊपर ऑक्टो पैड बजाया जाता है कई संगीत कलाओं में ऑक्टो पैड का बहुत जगह उपयोग होता है उसी ऑक्टो पैड को मैं सीखना चाहता हूँ